हमारे समाज में ऐसा नहीं होता कि भई महिलाएँ नाचने में समर्थ नहीं हैं मतलब महिलाओं को मतलब जिसका नाचने में रुचि है तो उन्हें नाचने नाचने में जाना चाहिए और उन्हें अपना शौक भी पूरा करना चाहिए और उन्हें उनके सामने बहुत सी चुनौति आती है जैसे उनके जो पति वगैरह हैं या वो मना कर देते हैं या उनके समाज के कोई बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हों वो मना कर देते हैं तो उनका भी उन्हें सामना करना करने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने कहन कहना चाहिए कि हमें मेरको डांस का शौक है प्लीज़ मुझे डांस करने दें और डांस उनका शौक है तो उन्हें डांस भी करना चाहिए और हमारे इस ऐसे कोई समाज में नहीं होता आज वर्तमान में तो नहीं होता अब आगे देखेंगे